मां अकाउंट्स फ़ील्ड में आहियां मां पोस्ट ग्रेजुएट आहियां वई करे अकाउंट्स में पर जेकी मुंहिंजी लाइन हुई उहा उन लाइन में मूंखे कमु न मिलियो पसंदीदो कमु न मिलियो इएं चवणु खपे मां पोइ वई करे मेडीकल लाइन में आयमि मेडीकल लाइन में मूंखे वई करे पंद्रहं साल मां पंहिंजो मेडीकल स्टोर इन्डिपेंडंट हलायो हा पर हिक ॻाल्हि हुई पहिरियों मां जेको उहो कमु सिखियो त उन सां गॾु मां फार्मसिस्ट जेको हूंदो हुयो असांजी शॉप ते मां उन खां उहो कमु सिखियो जॾहिं असां बराबर ध्यान ॾींदासीं कंहिं बि शइ ते त असां बराबर सिखी सघूं था अहिड़ी ॻाल्हि नाहे माण्हू कंहिं बि फ़ील्ड जो हुजे अगर ॿिए फ़ील्ड में वञे थो ऐं बराबर ध्यान ॾिए त उहा उन खे अची थो सघेसि जीअं मां अकाउंट्स फ़ील्ड जो हुयमि पर मां जेको आहे इन मेडीकल लाइन में आहियां जॾहिं मां उते ध्यान ॾिनो बराबर तॾहिं मां पंद्रहं साल मेडीकल इन्डिपेंडंट हलायो पोइ उन खां पोइ मेडीकल्स जॾहिं स्टोर ते गवर्मन्ट जे तरिफ़ां रेस्ट्रिक्शन अची वया कि फार्मसिस्ट ज़रूरी आहे त पोइ असां खे उहो बंद करिणो पयो इन करे मां उहो बंद कयो उन खां पोइ वरी मां हींअर फिलहाल त इन में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोनिक्स में अची वयो आहियां जिते असांजे ऑफ़िस में जेको आहे रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट उहो जेको आहे वधीक थींदो आहे असां कन्टीन्यू रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट जे फ़ील्ड में लॻा पिया आहियूं या कोई बि प्रोडक्ट आहे उहो जेसिताईं फाइनलु नथो थिए तेसिताईं असां उहा कोशिश कंदा रहंदा आहियूं असां नईं नईं शइ ईजाद कंदा आहियूं भई जेको जीअं चवंदो आहे असां उन वांगुर कमु कंदा आहियूं जस्ट लाइक असांजो कमु टेलर मेड आहे असां खे जीअं टेलर जेको हूंदो आहे उन खे कीअं चवंदो आहे माण्हू को शर्ट ठाराहींदो आहे कोई पेंट ठाराहींदो आहे ऐं सभिनी जूं जेके साईज़ूं अलॻु अलॻु हून्दियूं आहिनि हिकिड़ो जेको रेडीमेड वारा हून्दा आहिनि उहे सभु छा कन्दा आहिनि उहे सौ सौ पीसनि जा हुननि जा ऑर्डर हूंदा आहिनि बाक़ी जेके ॿिया हूंदा आहिनि टेलर उन्हनि जो कम उहो न हूंदो आहे उन्हनि खे माण्हुनि जे हिसाब सां ठाहिणो पवंदो आहे जीअं कि असां जे फ़ील्ड में उहो आहे असां रोज़ नईं नईं शइ जा ऑर्डर वठंदा आहियूं ऐं असां उन्हनि खे कस्टमर खे उहो हंड्रेड पर्सेन्ट सेटिसफाइड कंदा आहियूं असां फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर जे हथ में ॾींदा आहियूं जीअं उहो सेटिस्फाइड थिए ऐं उन खे ॿिए किथे वञण जी ज़रूरत न पवे अॼु असां जो जेको कम्पनी आहे उहा इन करे अॻियां वधी रही आहे कि असां पंहिंजे फ़ील्ड में हंड्रेड पर्सेंट सक्सेस आहियूं असां बराबर कोशिश कंदा रहंदा आहियूं ऐं ॿियनि वांगुर असां जो जेको आहे रेग्लयूर जेको आहे उहो प्रोडक्शन जो कमु नाहे असां नईं नईं शइ कस्टमरु खे ठाहे ॾींदा आहियूं जेको जीअं चवंदो आहे असां उन जी डिमांड पूरी कंदा आहियूं इन करे असां अॼु सक्सेस आहियूं